बर' न'खराव जोनोम मोननायलाय आं उन्दैनिफ्रायनो बिमानिफ्रायनो बर' रावखौ सोलोंजेन्दोंमोन बर' न'खराव बर' गामिआव जोनोम मोननायलाय सोरगिदिं गासैखौबो बर' राव रायलायनाय खोनायोमोन गावनि न'खर गावनि जायगा माने सोरगिदिं बर' राव खोनायोमोन जायनिफ्राय लासै लासैयैनो दिनै एसे गाबोन एसे बर' राव सोलोंजेन्दोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला फरायसालिआव थाङो अब्ला बांसिनै फरमेलि खान्थि बायदियै फारिखान्थि बायदियै माने सोलोंथाइ लानायजों बर' रावखौ गिबियै माने फरमेलि सोलोंदोंमोन लिरजेननो सोलोंदोंमोन जाय लासै लासै लासै लासै आबुङै जौखांबोयो आरो बर' रावखौ आबुङै फरायनो आरो लिरनो रोंजोबो बे रावा जाहैबाय बिमानि बिमानि राव जिहेतु बे रावनि समाजावनो आं जोनोम मोननायलाय ओंखायनो बे आंनि बिमानि राव बे रावनि सायाव आंनि मोन्दांथिआ जाबाय बे रावा जोबोर गोदै जायखौ बिमानि राव होन्दों गुबुन फारसे बर' रावआ आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव बाहायजायो जेरै नेपाल हादरनि बर'फोराबो बर' रावखौनो रायो थिक बेबादिनो आसामनि गुबुन गुबुन मोनस्नि आसामनि गुबुन गुबुन जिलायाव थानाय गासैबो बर'फोरानो गावनि बिमानि रावजों रायलायो फरायो लिरो गाहायै बर'फोरा आसामनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां बे बे मोनब्रै जिल्लायाव बर' राव रायग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया बांसिन बेनि अनगायैबो आसामाव ओरैबायदि जिल्ला गैया जाय जिलाया बर' सुबुंफोर गैया एबा बर' राव रायग्रा सुबुंफोर गैया आसामनि गासैबो जिलायावनो खम एसे बिबाङैब्लाबो बर' राव रायग्रा सुबुं मोननाय जायो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि मोनस्नि रायजो जेरै आसाम नागालेण्ड मिज'राम बायदि बायदि मोनस्नि रायजोफोराव बर' राव रायग्रा सुबुंफोर मोननाय जायो बेनि अनगायैबो बांलादेशनि बर'फ्राबो बर' राव रायनायखौ नुनो मोनो सोनाब बंग'नि बर'फ्राबो बर' राव रायनायखौ नुनो मोनो जायगा लायै जायगा बर' रावआ इसे गोबां बिबांनि फारागथि नुनो मोननाय जायो नाथाय बर' रावनि गुबै दाथाया मोनसेआनो बेनि फोरमायथि बेनि ओंथिआ बे मोनसेआनो नाथाय जायगा लायै जायगा रायलायनायनि गारां जितु देंखो टन ट्युन बेफोर आलादा आलादा जायो नाथाय बेनि फोरमायथि आरो बेनि ओंथिआ एखेआनो